पी टी उषा जो जनम केरल जे कोझिकोड जिले जे पेराम्बरा जे पासे में कुथलीअ में थियो हुयुसि उन्हनि उनखे एशिआई खेलनि में चार स्वर्ण पद ऐं सत रजक पद जीतिया हुयंई पी टी उषा फ़ील्ड जी राणीअ जे रुप में बि प्रसिद्ध हुई उषा ने हाणे ताईं हिकु सौ हिकु अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतिया अथईं पी टी उषा जिथे बि वेंदी हुई उते सभनीनि जी फ़ेवरेट थी वेंदी हीउ सभु ॼणा उनखे पसंदि कंदा हुअसि ऐं पी टी उषा ने उणिवीह सौ नवे में इंटरनेशनल स्तर ते बि शुरूआति कयी हई पी टी उषा देश में उड़न परीअ जे नाले सां प्रसिद्ध हुई पी टी उषा खे माण्हू पय्योरी एक्सप्रेस बि चवंदा हुया पी टी उषा जी कहाणीअ सां असांखे इहा शिक्षा थी मिले कि असांखे बि कड़ी महिनत ऐं अटूट फ़ोकस रखे करे पंहिंजे हर कम में सफ़लता हासिलु करिणी घुरिजे ऐं पी टी उषा जो जन्म ऐं पी टी उषा जो पतीअ जो नालो अनिरुद्ध अथसि अनिरुद्ध हुयुसि पी टी उषा खे वर्ष उणिवीह सौ पंजासीअ में अर्जुन पुरुस्कार सां सम्मानित कयो हुअसि ऐं पदम पदम श्री अवार्ड सां बि सम्मानित कयो हुअसि